हमरा सभके अपन एरियाके समान अपने सभके हमसभ उपजाबै छी जेना अपन सभके उपजेलहुॅं हमरा सभके खाद पानिके अपन उपजेलहुॅं बहुत अच्छा लागै हइ एहि लऽ के हमसभ केलहुॅं अपने धान कयलहुॅं अपने चावल कयलहुॅं ई सभ अपन एरियाके अपन भेल बाहर शके उपजायल बाहरके नहि ओते अच्छा भेल ओहि लऽके अपने सभके केलहुॅं जेना हमसभ अपने कोबी लगेलहुॅं लगेलहुॅं बैगन लगेलहुॅं मिरची लगेलहुॅं ई सभ लगेलहुॅं तऽ अपन खाद पानिके अपन कयल अपन बहुत स्वदगर भेल आमके जेना पेड़ लगेलहुॅं तऽ आमके पेड़मे अपन आमके आम फड़ल तऽ खूब मीठ लागल जेना बाहरके देलक बाहरके पैनसोह पैनसोह भऽ गेल एहिके लिए अपना अपन एरियाके अपन स्वाद किछु अलग भेल बाहरके बाहरेसनके भेल एहि लऽ के जादाकाल अपने से केलहुॅं चावल अपने उपजेलहुॅं गहूॅंम अपने उपजेलहुॅं सभकिछु मक्का केलहुॅं सभकिछु अपने कयलहुॅं तकर बाद सब्जियोमे सब्जी सभकिछु भेल जेना अपनेके कोबी भेल मिर्ची भेल ई सभ आलू भेल बैगन भेल कठहर भेल ई सभके हम अपन सभके उपजेलहुॅं अगल बगलमे अपन मट्टी आरके कोड़ि काड़िके आ अपने छोटा छोटा पेड़ लगाके अपने लगा देलहुॅं ओहए सभ अपन चलल सब्जी आरमे चलल ई सभ बाहरके ओते नहि हमरा सभके चलै हइ सऽ